علی گڑھ میں روایتی پکوان جو ہے جو بہت زیادہ مقبول ہے وہ ہے حلیم بریانی اور انڈے کے پراٹھے اور چکن بریانی جہاں پہ مطلب یہ سب چیزیں ہے جو ہمیں ہم بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہے اور اس کے علاوہ ہے موموز یہ ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں یہاں یہ اور سب چیزیں کھانے کے لیے ہم چنگی جاتے ہے چائے پینے کے لیے چنگی جاتے ہے اور اس کے علاوہ ششماد جاتے ہے جہاں پہ یہ سب چیزیں ملتے ہے اور اس کے علاوہ دودھپور میں بھی مل جاتے ہے یہ سب کھانے جب ہم لوگوں کا من ہوتا ہے کھانے کا تو ہم ادھر ہی چلے جاتے ہے بریانی کھانا ہوتا تو ہم دودھپور چلے جاتے ہیں یا پھر ششماد اور موموز وغیرہ کھانے ہوں تو پھر ہم اپنے کالج کے سامنے والے ریسٹورینٹ سے ہی کھا لیتے ہیں مطلب جس کو جو من ہوتا ہے انسان وہی یہاں پہ کھاتا ہے اور مٹھائی میں تو علی گڑھ کا تو جو فیمس ہے تو وہ گزک مٹھائی ہے لوگ یہاں بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ جو ہے اس کے بڑے بڑے شاپ جو ہے دودھپور میں ہیں